جی بولیے آئیے اچھا فرنٹ ٹائر میں ہی ہے نا یا کہیں اور سے بھی آواز ہے اچھا اچھا اچھا اچھا آگے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آگے سے ہی آ رہی نا آواز اچھا اچھا چلو کوئی بات نہیں آپ پریشان نہ ہوں ابھی چیک کراتا ہوں اسے میں جی جی اور اور کیا بتا رہے آپ اس میں اچھا پارکنگ لائٹ پارکنگ لائٹ بھی نہیں چل رہی چلو کوئی بات کوئی بات نہیں اچھا اچھا اچھا اچھا آپ بے

جی آپ بیٹھے رہیے تھوڑا انتظار کر لیجیے بیٹھے بیٹھے یہ پنکھا چل رہا ہے اس کے یہاں یہاں پہ آ کے بیٹھ جائیے ہوا میں ہاں بھائی پانی دو پانی دو سر کو پانی جی ہاں ٹھیک دے دو یا یہ کمی ہے آواز آ رہی ہے اوفو یہ تو اس کا کوئی جیک لاؤ اٹھا کے جیک نیچے سے ہوگا ہاں یہ اچھا ایکسل کر رہا ہے تھوڑا نٹ اس کا بولٹ ہے نا تھوڑا ڈھیلا ہوا ہے اس کو میں ٹائٹ کرا دیتا ہوں اس کو ٹائٹ کرا دیتا ہوں صحیح ہو جائے گا اور ہاں بھائی اس یہ یہ ٹائٹ کرو یہ ٹائٹ کر دو بولٹ وہ پریشان پریسان نہ ہو آپ بالکل صحیح کام ہوگا یہ ہاں ہاں یہ والا نٹ یہ والا نٹ ڈھیلا تھا یہ بولٹ یہ ہاں یہ بھی بولٹ یہ بھی ٹائٹ کر دو ہاں یہ

اچھا آپ یہ تو دیکھتا ہوں ابھی اسے کردوں میں اور کیا یہ تو ٹھیک ٹھیک ٹھیک یہ تو ہو جائے گا میں اور کہیں سے چیک کر لیتے نا بونٹ جی جی جی اچھا نہیں اس کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے تو ہونے کی نہیں چلو ٹھیک ٹھیک یہ پاری یہ پارکنگ کی لائٹ بتا رہے تھے نا آپ اس میں اس کی تو وائرنگ وائرنگ میں کاربن آ رہا تھا اسے بھی میں نے صحیح کر دی اور یہ صحیح ہے آپ لے کے جاؤ بے چنتا ہو کے بالکل پریسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ پہنچو آرام سے کوئی دقت نہیں ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے